ओकरबाद अहाँ देखबै तऽ व्हील के होइत अछि घड़ी डिटर्जेंट अबै छै ओ छै बहुत तरहक टाइड अबै छै फेना होइ छै ओ अबै छै बहुत तरहक जे छै सर्फ सब अबै छै कहल जाय छै केओ कहै छै हमर सर्फ अते साफ़ करैया हमर सर्फ ओते साफ़ करैया ओना हमरा सॅं जे पुछ्ल जाय तऽ हमर घर मे जे होइया ओ व्हील के यूज़ होइया जे हमहू अपने यूज़ करैत छी कपड़ो जे छै से बहुत तरहक क़्वालिटी के अबै छै कोनो मे बेसी पानि लगै छै कोनो मे कम पानि लगै छै ताहि पर हम ओकरा रखने तऽ रहै छियै की कते पानि कोन कपड़ा मे कते पानि लगैत छै जेना अहाँ कोनो शर्ट खिचब तऽ ओ जे छै दूओ लोटा पानि मे खीचा जायत आ कोनो पेन्ट खिचब तऽ ओहिमे तीन लोटा पानि लागत फेर कोनो अहाँ जेना स्वीटर सब छै त ओ खीचै लेल जायब तऽ ओहिमे कम सऽ कम एक डोल पानि लागत आ एकटा खिचब तऽ आधा डोल पानि लागत दूटा खिचब तऽ एक डोल पानि लागत कियाकि ओकरा जे जाबे तक ओकरा मे सर्फ नहि जाइ छै अन्दर तक ताबे तक ओकर गंदगी जे छै से बाहर नहि अबै छै नहि ओकर गंदगी मरै छै तैॅं जे छै से सर्फ के अते यूज़ होइ छै कि ओते अन्दर जाय बाहर अबै पानियो के ओतेबे यूज़ होइ छै जे पानि जे छै से पूरा ओकरा मे घुलि जाय पूरा ओकरा अन्दर चैल जाय जाहिसऽ ओकर जते कीड़ा रहै छै ओ बाहर आबि जाय ओ सबटा कीड़ा मरि जाय आ कपड़ा जे छै चकचक करय लागै ताहि सर्फ के यूज़ पानि के यूज़ कपड़ा पर निर्भर होइ छै कि कपड़ा कते हमरा खिचबाक अहि आ कते कपड़ा के कोन क़्वालिटी छै ताहि पर जेना अहाँ किछु कपड़ा जे छै सर्फ सऽ नहि खीचा कऽ किछु इजी अबै छै ओहि सऽ खिचै छै किछु कपड़ा सेम्पू मे खिचाई छै जेना अहाँके कोट पेन्ट ई सब चीज भेल ओसब इजी मे नहि अहाँके सेम्पू मे खिचाई छै कखनो इजीयो मे खिचाई छै आ जेना स्वीटर सब भेल ई सब इजी मे खिचाई छै नार्मल कपड़ा सब जे भेल से सब सर्फ मे खिचाई छै तैॅं ओकरा कते केहन कपड़ा केहन चीज अहाँ दऽ रहल छियै ताहि पर पानि अहाँ के निर्भर करै छै कि अहाँ कते पानि कोन चीज मे देबै कते पानि कोन चीज मे देबै